ہاں جے جے موبائل شاپ سر مجھ کو موبائل فون چاہیے تھا فائیو جی ویوو وی سیونٹی پرو چاہیے سر فائیو جی آپ کے پاس اویلیبل ہے کون کون سے کلر ہیں تو ابھی سب سے زیادہ اس میں رننگ آئٹم کون سے ہیں اچھا تو سر بعد میں کلر فیڈ تو نہیں ہوگا اس کا ہاں سر اس کی اسپیسیفکیشن بتائیے مجھ کو سر مجھ کو ایک دم ہائی اینڈ والا چاہیے ہاں سر فون ہاں سر اور کیمرا کیسا ہے اس کا

اچھا اچھا سر یہ بیٹری کتنے ٹائم میں فل کرتا ہے یہ سر یہ پانی میں جا کے خراب تو نہیں ہوتا ہے نا ٹھیک ہے سر میں وہ بلو والا فون لے لیتا ہوں آپ سے بک کر کے جے جے موبائل شاپ سے ٹھیک ہے میں ڈائریکٹلی آ کے لے ڈائریکٹلی آ کے لے لیتا ہوں ٹھیک ہے سر آتا ہوں میں